खाॼन जी मिठाई सिङरे सिङरनि जी मिठाई गिहर मिठो लोलो चौथो माए जी मिठाई नारेल जी मिठाई गजरुनि जो सीरो पटाटनि जो सीरो जलेबी गिहर मिठो समोसो लोलो कराची सीरो खंड मिसरी ॻुड़ पतीशो रसगुलो माजूम सतपुड़ा मिठो सेवाइन जी मिठा मिठाई सीरो